गुजरात में टैक्नोलॉजी ॿियनि खेत्र खां ॾाढी तरक़ी कई आहे ऐं उहो ॿियनि उद्योगनि खे खेत्र में उन्हनि खे आकर्षित करण जे लाइ नयूं नयूं मशीनियूं ऐं टैक्नोलॉजी कयो आहे ऐं उन में अॼुकल्ह मशीननि जे रस्ते सां कमु जेके कारीगर सव सव कंदा हुआ उहो हिक ई मशीनरी करे सघी आहे इन करे जल्दी में कम थी वेंदा आहिनि ऐं आकर्षित कमु इन्हनि कयां आहिनि जीअं धीरू भाई अंबानी रतन टाटा इन्हनि जूं कंपनियुनि ॾाढो सुठो कमु कयो आहे ऑयल जी कंपनियुनि में चाहे ॿीं बि कंपनियूं आहिनि उन्हनि सभिनी में कारीगर घटि खपंदा आहिनि ऐं मशीनरी सां ई टैक्नोलॉजी अहिड़ी निकिती आहे ईअं अॼुकल्ह जीअं टिकटूं बि असांखे बुक कराइणी हुजनि ट्रेन जूं या छा त उहे घरु वेठे असां ऑनलाइन बुक कराए सघूं था लाइन में बीहण जी ज़रूअत नथी पए जीअं मशीनरियूं प्रिंटर आहिनि चाहे असांखे ॿियां बि कमु आहिनि उहे बि असां घरु वेठे ऑनलाइन ई करे सघूं था जीअं भई धंधो आहे उहे बि असां कपिड़े जो आहे कहिड़ो बि आहे उहे असांखे मैटिरियल ॾेखारीनि था कनि था उहे घरु वेठे असांखे किथे वञण जी ज़रूरत नथी पए मशीनियूं अहिड़ियूं अॼुकल्ह निकितियूं आहिनि ॿियो सभु कम थी सघनि था घरु वेठे ई ऑनलाइन ई थी सघनि था चाहे बुक कराइणो हुजे कुझु बि सिलेंडर आहिनि कुझु बि असां बुक कराए था घरु वेठे उते असांखे ऑफ़िसनि में वञण जी बि ज़रूरत नथी पए ऐं एॾा कई घणाई कमु आहिनि जेको असांखे दुनिया में ॼण जेको तवे सवे कारीगर कमु कंदा हुआ उहे असांजा हिकु मिंट में मशीनियूं टैक्नोलॉजी करे रही आहे अॼुकल्ह ॾाढो दुनिया में थी रहियो आहे सभु कमु सुठी तरह सां ऐं इन्हनि झट में थी रहियो आहे असांखे घणो टाइम खपाए नथो उन जे लाइ ऐं हुन में असांखे घणे ई कंपनियुनि त इहो बि ॾिनो आहे चाहे कंपनी चाहे गाॾीअ जी हुजनि चाहे कंहिंजी बि हुजनि ऐं हिकु कारख़ाना आहिनि सभिनी में मशीनरियूं सहुली तरह कमु कंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ असांखे उन्हनि जो सहयोग करणु खपे ऐं असां उहा गुजरात वारनि ॾाढो सुठो सहयोग कयो आहे चाहे विदेश में बि गुजरात जी टैक्नोलॉजी कमु अची रही आहे